हमरा गाममे दुर्गा पूजा बहुत भव्य रूपसँ मनायल जाइत अछि एकर कारण ई अछि जे एतय माँ ताराके माँ उग्रताराके मन्दिर अछि जे बहुत प्रसिद्ध विश्वस्तरपर प्रसिद्ध मन्दिर अछि महिषीके माँ उग्रतारा ओतय दुर्गा पूजा बहुत भव्य तरीकासँ मनायल जाइत अछि एतयके मेला भगवतीके श्रृंगार आओर जे भी भगवान दुर्गा पूजाके लए के जे भी अनुष्ठान या पूजाके विधि होइए बहुत एतयके प्रसिद्ध यए तऽ एतय लोकसभ देखै लेल आबैत छै अगल बगलके गाँवके लोकसभ जिलाके न्यायाधीशसभ जिलाके अधिकारीसभ सभटा आबैए